हा ॿुधायो थी वियो हा हा जी मां तव्हां जे हॉटल में कल्ह राति जो आयुमि रहण लाइ त असां राति ठीक सां रोटी न खाधी आहे पोइ तव्हां मूंखे ॿुधाईंदो भई सुठा सुठा नाश्ता कहिड़ा मिलंदा आहिनि हिते या कहिड़ा तव्हां ठाहे सघंदा आहियो हा

अच्छा बियूं ॿारनि लाइ छा मिलंदो नाश्ते में अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा हा त हिकु तव्हां

हा हा त पर मुंहिंजे पुट खे गुड़ वारो फुल्को ॾाढो वणंदो आहे त हूअ मिलंदो अच्छा हा हा न उहो ई त ॿियो मां छा पियो चवां की जेके तव्हां दाल पकवान ठाहींदा आहियो त उहो चटिणी बि हूंदी आहे हुनसां गॾु अच्छा हा अच्छा अच्छा त उहो त मूंखे हो इहो पुछणो हो की चटिणी अंबड़ी जी हूंदी आहे छा अच्छा सुठो सुठो न न हो हा हा न

ठीकु आहे त इहो इएं आहे जेको कुझु आहिनि तरियल न हुजे सुठो हुजे जंहिंखा वज़न न हुजे हा

भाई इएं खाओ सुठी ताक़त वारी शइ जीअं अंडा थी विया

ठीकु आहे

त मां हाणे अचां पियो अधु कलाक में हेठि

अच्छा शाम जो बि खाईंदव तव्हां हा न न पर असां ॿाहिरि घुमणु वेंदासीं शाम जो नाश्तो ॿाहिरां ई खाईंदासीं तव्हां चिंता न कयो हा हाणे अधु कलाक में त असां नाश्तो खाइण लाइ तव्हां जे ठीकु आहे न